हेलो तव्हां उबर मां था ॻाल्हायो मां सरिता जेसवानी कृष्नानगर मां थी ॻाल्हायां मां कल्ह लाजपत नगर खां कृष्नानगर आईं हुअमि त मां उ उहा जेकी पेमेंट कई मोबाइल सां हिकिड़ी पहिरीं बि पेमेंट मुंहिंजी फ़ेल थी वेई त हुनखे मां ॿींअर कयमि ॿींअर करंदे ई ॿई पेमेंट मुंहिंजी हली वेयूं हुते मूंखे ॿ सौ रुपया ॾियणा हुआ मुंहिंजा चारि सौ रुपया कटिजी विया बैंक मां त मां तव्हांखे विनती थी कयां की मुंहिंजा उहे पैसा वापसि कया वञनि ॿ सौ रुपया ऐं तव्हां चयो त मां हुनजी फ़ोटो मोकिले थी सघां तव्हांजो त मां जेको बि फ़ॉर्मेलिटी आहे मां क करे थी सघां ऐं जेको मुंहिंजो नम्बर आहे नव ॿ हिक टे नव चारि पंज अठ अठ सत हिन नम्बर ते मुंहिंजी पेमेंट वापसि कई वञे तव्हांजी इलाही महिरबानी थींदी शुक्रिया